हमर बचपन जे छै से हमरा लेल बहुत सुहावन रहल अछि आओर एकटा जे बच्चाके स्वतन्त्र बचपन होइ छै तेहन बचपन हम जीने छी हालाँकि एकटा ब्राह्मणक परिवारमे हमर जन्म भेल आओर दू भाय हम छलहुँ हमर ज्येष्ठ भ्राता सेहो अहाँके संस्कृतके विद्यार्थी छलाह हइ आओर छथि आओर हमहुँ जे छै से संस्कृतेके मिलाजुलाके विद्यार्थी रहल छी लेकिन बचपनके समयमे जे समयमे हम कक्षा एक दूमे पढ़य छलहुँ तै समयमे हमेशा जे छै से हम इसकुलसँ भागि जाइ आब इसकुल जाइ पढ़यके लेल बैग राखि दियै इसकुलमे अपने चलि जाइ कलम गाछी खेलाइ लए आब कलम गाछीमे लड़का सब साथे भरि दिन बैट बॉल खेला रहल छी खेला रहल छी गोली खेला रहल छी आओर ओतय जे छै से टाइम पास कऽ लेलहुँ विद्यालय नहि गेलहुँ जे से काफी हमरा मारि खाइ पड़य छलै हँ अपना ज्येष्ठ भ्राता श्रीसँ आओर मास्टरो साहेब सब खिसियाल रहय छलथि लेकिन बच्चा दिमाग आओर ओ पूरा हमर गैंग छलै धियापुताके ओइ गैंगमे के मानत आओर हमसब रोज ई उपद्रव करिते छलियै यऽ लेकिन वएह सङ्गी साथीमे ई भेल जे गामक जे हमर हर निम्न सँ निम्न जाति निम्न सँ निम्न परिवारक जे बच्चा छै ओ हमर मित्र बनि गेल आओर ओकरा साथे हमरा जे छै से भ्रातृवत्त सम्बन्ध जे छै से रहऽ लागल जकर आइ हम फाइदा देखय छियै जे आइ हमर भायजीसँ किनको हमरा गाँवमे गप्प करयमे सङ्कोच भऽ रहल छन्हि लेकिन हम जहन अपना समाजमे घुमय छी आइके तऽ जे बच्चा हमरा सब साथे खेलेने अछि या जे परिवार सबके जे बच्चा सबके अङ्गना चाहे ओ चमारक घर होइ डोमक घर होइ चाहे ओ कोनो भी जातिके घर होइ लेकिन अगर हम जाइ छियै तऽ ओइ परिवारके ई लगय छै जे ई हमरा घरेके लोक छथि ओ ओतऽ ई भावना नहि जागृत होइ छै जे अहाँके ई केओ आन आदमी छथि या केओ वरिष्ठ लोक छथि हमरा सङ्गे सब एकटा ममत्ववला व्यवहार रखय छथि हालाँकि ई एकटा नीक बच्चाके आचरणके लेल ठीक नहि भेलय लेकिन जे समयमे हमसभ पढ़य छलियै ओ समयके समइयो जे छै से एहन विकसित नहि छलइए एहन बढ़िआँ समय नहि छलइए ओ समयमे हम बुझय छियै जे ई सङ्गत आइके समयके लेल हमरा लेल एकटा नीक पहल दऽ रहल अछि